ہیلو اپنا سویٹ سینٹر ہاں اپنے مٹھائی جو اپنے پاس مٹھائیاں ہیں کون کون سی ہیں آپ کے پاس اچھا کاجو کتلی بھی ہے تو شادی کے لئے لگ لگ رہی ہے اپنے کو تو ڈھیر لگے گی اپنے کو تیس پینتیس کلو لگے گی تو وہ حساب سے آپ کیا ڈسکاؤنٹ ہے اس پر تو مجھے بتا دیجیے وہ حساب سے پھر میں بولوں گا آپ کو تو آپ ہزار روپیہ بول رہے ہیں مگر اس پہ کچھ ڈسکاؤنٹ کیجیے کیونکہ تیس چالیس کلو ہے آٹھ سو روپیے میں اگر دیتے ہو تو بڑی اچھی بات ہو جائے گی ٹھیک ہے ٹھیک ہے ہاں تو بولنے کا مطلب آپ ایسا کیجیے جیسے یہ پینتیس کلو ہے نا تو یہ پینتیس کلو اپنے کو اکٹھا نہیں چاہیے یہ اپنے کو چاہیے سو سو گرام میں پاکٹ چاہیے پاکٹ سو سو گرام کا اپنے کو چاہیے پاکٹ ہاں تو یہ آپ بنا کر دے سکتے ہو ٹھیک ہے ٹھیک ہے اور اس کے علاوہ اور کون سی آپ کے پاس مٹھائیاں ہیں اچھا اچھا اچھا بنگالی ہے وہ کیسے پڑے گی آپ اپنے کو کیسے پڑے گی اچھا چھ سو روپیہ چھ سو روپیہ میں پڑے گی آپ مجھ کو لینا ہے یہ چالیس کلو اور وہ پینتیس کلو تو یہ چالیس کلو ہے جو یہ چالیس کلو چھ سو روپیے میں آپ بول رہے ہو تو یہ مجھ کو پانچ سو روپیے میں آئے گی اچھا ٹھیک ہے تو ایک کام کریے نا آپ اس کو بھی یہ سمجھ لو چالیس کلو آپ یہ پیک کر دو مگر اس کو اپنے ایک سو پچیس گرام میں پیک کرنا اور آدھا کلو میں پیک کرنا ہے نا تو پیمنٹ اپنا یہ کیسا رہے گا تو بتا دیجیے تو پیمنٹ اگر آپ کو اب ابھی آدھا دے دو گا آدھا دے دوں تو چلے گا یا پورا دے دوں اچھا اچھا تو ایک کام کرتے ہیں نا ابھی جیسے وہ پینتیس کلو ہے اور یہ چالیس کلو ہے تو آپ آدھا آدھا لے لیجیے دونوں کا جب یہ اپنی ریڈی ہو جائے گی تو پورا پیمنٹ میں کر دوں گا آپ کو ٹھیک ہے ٹھیک تو یہ کتنے دن میں مطلب آپ ریڈی کر کے دے گے دے دیں گے آپ ٹھیک ہے ٹھیک ہے کہ کیسا کیا ہے وہ چاچا کی لڑکے کی شادی ہے اس کے حساب سے کرنا تھا تو ابھی یہ سمجھ لو کہ یہ تین دن میں ابھی ان کی شادی ہے تین دن تو آپ دو دن میں دے سکتے ہو کیا دو دن میں ہاں ہاں اچھا ٹھیک ہے تو میں ابھی آپ کو آدھا پیمنٹ کر دیتا ہوں اور باقی جو دو دن جب لینے آؤں گا آپ کو تو میں آپ کو آدھا پیمنٹ کر دوں گا ہاں تو اور ورائٹی جیسے اپنے کو ایک تین چار ڈش یعنی بولنا ہے تو شادی کے لئے بہتر یہی پڑے گا نا ٹھیک ہے ٹھیک ہے چلیے تو پیمنٹ میں آپ کو کر دوں گا ابھی وہاں سو گرام میں اور ایک سو پچیس گرام میں اور آدھا کلو میں ایسے پاکٹ بنا بنا کر آپ دیجیے میں آؤں گا آپ کو آدھا پیمنٹ دے دوں گا جی شکریہ شکریہ اوکے